गोंयांत पॉपुलर एक्टिविटीज जाताय त्यो चड अशे वॉटर स्पोर्ट्स कित्याक ट्युरिस्ट हिंगा चोड एट्रैक्ट जावन येताय बिकोझ ऑफ येक लागून कित्या उदका लागून आनी उदकां एक्टिविटीज जायत जाताय वोयल्यान ते सेफ आसताय कित्या जायते आर्टिफिशीयल वॉटर स्पोर्ट्स गोंयांत केलोले आसात तातूंत तूंय स्लाइड्स आसा आसताय जायते एक्टिविटीज लायक तुका उंचल्यांतल्यान सलाइडिंतल्यान उडयतात उदकांत उडयतात आनी जायते जायते भाशेन उदकाचे उदकां घाताय ते एक्टिविटीज करपाक मेळटात आनी ते सेफ आसताय आनी कायाकींग कोरपाक मेळटा तुका कायाकींग म्हूळ्यार पालोलें एक आसा आनी कोलें एक आसा तितूं तुका दोन बोड्यो भाशेन दितोलीं आनी तितून तुका बोटी भाशेन तुका बोटी भाशीन तुका उदकांत तुका वोसोंक मेळटोलें तितूं तूं तूं तूं चोलोयतोलो दोन बोडी आसोताय सायडीन आनी तुका सेफ्टी बी बरी आसोता आनी ट्रॅकिंग ट्रॅकिंग ट्रॅकिंग म्हूळ्यार तुका चलून वोचपाचें लाइक दोंगराचेर बीन तुका चलून ओसपा तुका नेचर पोवपाक मेळटा तुका बरें न्यू न्यू अॅडवेंचर्स करपाक मेळटात आनी तुका तुका बरो अणभव करपा मेळटा तुका तुजें मायंड रिलेक्स जाता तुका बरी मजा येता तुका इन्जॉय जाता तें ट्युरिस्ट ट्युरिस्टान ट्युरिस्ट ट्राय करपाक जायें आनी कोण ट्युरिस्ट येताय तेमी वोटरपार्कां वचपाक जायें इन्जॉय करपाक जायें कित्याक गोंयांत ज्यो एक्टिविटीज जाताय त्यो त्यो चड अेश्यो सेफ आनी गोव्हर्मेंटान तेका गोव्हर्मेंटान अप्रूव्हल मेळ्ळो आसोता कित्याक गोव्हर्मेंट पोय्ल अप्रूव्ह कोताय अेसो एक्टिविटीजांक मागीर त्यो करपाक मेळटात आनी गोवा हो अेसो स्टॅट जे लोक रिलेक्स करपाक येतात आनी ट्युरिस्ट येता तेमी येवपाक येवपाक जायें आनी येतासतना गोवा क्लिन दवरूंक जायें आनी मैन थींग